مذاہب سے متعلق جو وہ کتابیں وابستہ ہیں وہ تمام مذاہب کی کتابیں مذہب والوں کے لیے مقدس ہی ہوتی ہیں جیسے ہندو دھرم ہے ہندو دھرم میں گیتا ہے رامائن ہے وید ہے پھر اس کے ساتھ وہ اپنی نشانیاں بھی رکھتے ہیں ترشول کی نشانی رکھتے ہیں مورتیاں بناکے رکھتے ہیں ہنومان کی اور جو ہے کالی ماتا کی اور جو ہے شیرا والی کی اِس طرح کی بہت ساری مورتیاں تصویر پوسٹروں پہ بھی بناکے رکھتے ہیں اُن کی پوجا کرتے ہیں وہ اُنہیں مقدس مانتے ہیں اِسی لیے اُن کی پوجا کرتے ہیں گا گلے کے اندر بھی اوم کی وہ جو ہے لاکٹ سا ایک ڈال کے رکھتے ہیں اِسی طریقے سے سِکھ دھرم ہے اُن کی جو ہے گرو گرنتھ اُن کی مقدس کتاب ہے اور وہ اپنی نشانی کے طور پہ اپنی پگڑی باندھ کے رکھتے ہیں اور برچھی بھی رکھتے ہیں بھالا ہاتھ میں رکھتے ہیں تلوار رکھتے ہیں اور ہر سِکھ کے ہاتھ میں ایک کڑا ضرور ہوتا ہے داڑھی بھی رکھتے ہیں مونچھیں بھی رکھتے ہیں اُن کی ایک خاص بات ہے وہ اپنے بال نہیں کٹاتے سر کے بالوں کا بھی ایک جوڑا سا بنا کے جس طرح عورتیں باندھ لیتی ہیں سر پہ رکھتے ہیں پگڑی کے اندر داڑھی بھی اُن کی خوب لمبی ہوجاتی ہیں یہ اُن کی نشانیاں ہیں ایسے ہی مسلم دھرم کے اندر ہے مسلم دھرم جو ہے داڑھی ٹوپی لگا کے رکھتے ہیں تاکہ اُن کا کُرتا پاجامہ اُن کی ایک خاص پوشاک ہے ڈریس ہے اُن کی قرآن شریف اُن کی مقدس کتاب ہے ایک بُخاری شریف ہے وہ بھی مقدس کتاب ہے مسلم شریف ہے ابوداؤد شریف ہے نسائی ہے اور بہت ساری حدیث کی کتابیں وہ تمام مقدس ہی ہیں ایسے ہی اِن کی مسجدیں ہیں وہ اِن کی نشانیاں ہیں ایسے کلیسا ہیں عیسائیوں کے اُن کے جو ہے گرجا بھی اُن کو کہا جاتا ہے اُس پہ ایک صلیب بنی ہوئی ہوتی ہے ایک نشان ہے اُن کا اُس کو گلے میں بھی ڈالتے ہیں اپنے نشان کو عیسی یسوح مسیح کی جو ہے بھی وہ تصویر بناکے رکھتے ہیں انجیلِ مقدس اُن کی ایک مقدس کتاب ہے جس کو وہ ہر سنڈے میں جو ہے جمع ہوتے ہیں اُس کو پڑھتے ہیں سُنتے ہیں اُس پہ عمل کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اِس طرح سے اور بھی جیسے بودھ ہیں اُن کی بھی اپنی ایک ہے کتاب ہے تو تمام مذاہب یہ اپنی اپنی جو کتابیں ہیں وہ اُن کے لیے مقدس ہیں اور احترام کے قابل ہیں